ہمارے ہندوستان میں بہت سے مشہور جگہ ہیں اور ہمارے ہندوستان میں جیسے پٹنہ میں گول گڑھ ہے جو جن جن کو انگریزوں نے بنوایا تھا ایک گودام کے لیے وہ آج بھی ہمارے پٹنہ شہر بہار میں یہ پٹنہ شہر میں موجود ہے جہاں پہ بہت سے لوگ گھومنے جاتے ہیں اور اس کا آنند اٹھاتے اور جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت سے حیدرآباد کا ایک مشہور چار مینار ہے ہم نے کئی ویڈیو میں بھی دیکھا اور ریلس ویلس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سب جاتے ہیں اور بہت اچھے سے گھومتے ہیں جہاں اور ممبئی کا تاج ہوٹل ہے جہاں جو پوڑے ہندوستان میں مشہور ترین ہوٹل ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں ہوٹل کا مزہ لیتے ہیں اور وہیں پہ ایک بیچ ہے جسے سمندر ہے جس کو مرین ڈرائیبھ بولتے ہیں وہاں پہ بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں اپنا ویڈیو شوٹ کرتے ہیں فوٹو کھنچاتے ہیں جو خوبصورت جگہ ہے ممبئی کا ہے بہت ممبئی کا بہترین جگہ ہے مرین ڈرائیو جہاں پہ جس طریقے سے پٹنہ میں بھی مرین ڈرائیو ہے اور وہیں حاجی علی درگاہ ہے ممبئی میں جہاں پہ لوگ اپنی منتیں مانگتے مانگنے جاتے ہیں اپنے بہت سے پریشانیاں لے کر جاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں اور بہت سے مندر ہے جیسے ابھی ایودھیا میں رام مندر ہے وہاں بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں تو ہمارے ملک ہندوستان میں سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل بھی ہے جن کو جو سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے تاج محل ایک ایسی بہترین خوبصورت بنا ہوا ہے کہ جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ودیس ودیس سے آتے ہیں بہت سے کنٹری پاکستان ایران عراق بہت سے کنٹری سے لوگ کیونکہ اس میں خوبصورت ہے اور وہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے لال قلعہ ہے لال قلعہ بھی جو ہے مغل سامراج میں کے مغل سامراج کے ٹائم میں بنا تھا ان کو بھی ایک ایسی جگہ بنا ہے جو لال دیواریں ہیں اس کی اور اس سے بنا وہاں بھی لوگ بہت سے دور دور سے گھومنے آتے ہیں اور قطب مینار ہے جن کو قطب الدین ایبک نے بنایا تھا اسٹارٹ کیا تھا تو وہ بھی قطب مینار بھی جب بھارت کا سب سے بڑا مینار کہے جانے والے قطب مینار بھی ہمارے دیس میں موجود ہے وہ بھی ایک دم بہترین اور خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے اور وہیں دلّی کا جامع مسجد بھی بہت سے خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے جن جو مغل سمراج کے سمے ہی بنا تھا اور ایسے با بھارت میں بہت سے بہترین بہترین جگہ ہے گھومنے کے لیے